जोंनि ओनसोलनि गाहाय खामानि एबा साख्रिनि सेक्टरफोरा जाबाय फ्रायनो फोरोंथाय होनाय बे फोरोंथाय होनाय सेक्टराव एबा खामानियाव जोङो गाव जि रोंगौथि गावनि जि रोंगौथि बेखौ बांहोनायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो गियान होनो थाखाय जोङो थारैनो सुबिदा मोनो आरो बेवहाय नोंथाङा बे खामानिखौ मावोब्ला थारैनो नोंथाङा गियानिनिफ्राय आरो गियानिसिन रोंगौथि गोनांसिन जानो हायो जेराव नोंथांनिफ्राय फरायसाफ्रा सोलोंनो खाबु मोनो एबा सोलोंनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा जोंनि ओनसोलनि बा गाहाय खामानिया बे फोरोंथाय होनाय एबा फोरोंगिरि बे फोरोंनाय खामानियाव जायफोरा फोरोंगोन बे फोरोंगिरिया थारैनो रोंगौथि गोनां जायो आरो गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो जेराव फरायसाफोरनो फोरोंनो गोनां जायो बिनि थाखाय बांसिनै रोंनो थाखाय फोरोंगिरिया थारैनो बिजाब फरायनो गोनां जायो आरो बे बिजाब फरायनायाव थारैनो गोबां गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो फरायसा एबा इयुन जोलैनो जोङो थारैनो फोरमायलांनो हायो बेफोर बायदिसो रोखोमनि गियानखौ जोङो फोरोंलांनो हायो रोंगौथि गोनां सोलोंथाइ लानानै जों जिउवाव जाफुंसार जानोब्ला माबादि फरायनांगौ माबादि सोलोंथाइ लानांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो गोबां रोखोमै जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो बेफोराव जोङो बेनिखायनो गाहाय खामानि हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलाव फोरोंगिरि खामानिखौ जों लानाय जायो जेराव जोंनि इयुन जोलैयाबो जेन गासैबो सोलोंथाइ गोनां एबा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो बेनि थाखाय जोङो गासिबो गाहाय खामानि हिसाबै बा साफ्रोमबो फोरोंगिरि एबा टिसारखौ जोङो गाहाय खामानि हिसाबै जोंनि ओनसोलाव खालामनाय जायो जेराव गुबुन ओनसोलनि सुबुंफ्राबो जोंनि ओनसोलाव फैनानै माबा मोनसे सोलोंनो हायो एबा जोंनिफ्राय सोंनानै सोलोंनानै लानो हायो बेनि थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलखौ फोरोंगिरि एबा गाहाय खामानि होन्नानै जों फोरोंगिरिखौनो थि खालामनानै लानाय जायो